सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ भारत सरकार ॾाढी कोशिशू करे रही आहे भारत सरकार शिड्यूल अठ में सिंधी भाषा खे रखियो आहे अ जंहिंजे करे भारत सरकार वठ जिम्मेदारी आहे के हिन भाषा खे अॻियां वधाए भारत सरकार त पंहिंजी कोशिशूं पूरी करे थी पई पर अञा लॻे थो के हिन में ॿियूं बि कोशिशू ठाइण जरुरी आहिनि छो त सिंधी ॻाल्हाइण लाइ कोई कंहिंखे ईअं फ़ाइदो नथो नजर अचे असां चवनि था सिंधी पढ़ाईंदासीं ॿारनि खे त उन सां छा मिलंदो आहे जॉब वॉब मिले कोन्ह थी छो त सिंधी राज्य आहे कोन्ह सिंधी नौकिरियूं आहे कोन्ह तंहिंजे करे कोई सिंधी पढ़ाए कोन्ह थो ॿारनि खे ऐं अॼुकल्ह जा ॿार इंग्लिश स्कूल में पढ़नि था सिंधी बिल्कुल सिखनि ई कोन्ह था मुंहिंजी सलाहु आहे की हिन खे आम माण्हू जेसि ताईं पूरी कोशिशि न कंदो तेसि ताईं सिंधी अॻियां कोन्ह वधी सघंदी त मुंहिंजो वीचार ईअं आहे मुंहिंजी सलाह ईअं आहे के हर माण्हू सिंधीअ खे के सिंधी भाषा खे वधाइणो आहे त पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे पुटनि सां धीअरुनि सां पोटनि सां पोटियुनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो जेतिरो तव्हां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा ओतिरो तव्हांजे लाइ सुठो आहे छो त नेक्स्ट जनरेशन असांजी ईअं नई टहीं जेसि ताईं सिंधी न ॻाल्हाईंदी न त सिंंधी अॻियां कीअं वधंदी मूंखे त लॻे थो नारायण शाम जो हिकु कविता आहे जंहिंमें चवनि था ईअं न थिए के इहो पढ़ियो वञे के सिंधी कॾहिं भाषा हुई ईअं न थियणो खपे सिंधीअ खे वधारो ॾियो सिंधी वधारो ॾियण लाइ हर आम इन्सानु खे सिंधीअ खे कोशिशि करिणी आहे के सिंधी पढ़नि सिंधी स्कूलनि में अ सिंधी सब्जैक्ट अस एन एडिशनल सब्जैक्ट वठनि सिंधी पढ़नि जेतिरो सिंधी पढ़ंदा ओतिरो पढ़ाईंदा ओतिरियूं पोस्टू वधंदियूं त इहो असांखे सम्झणो आहे के जेसि तईं असां पढ़ंदासीं कोन्ह असां सिंधी सब्जैक्ट बि घूर न कंदासीं तेसि तईं सिंधी मास्टर किथा ईंदा ऐं सिंधी मास्टर जॾहिं खपंदा त सिंधी ॿारनि जी इम्पलोएमेंट थींदी तंहिंजे करे असांखे सिंधी खे वधाइणो आहे त सिंधीअ खे ॻाल्हाइणो आहे सिंधी ॻाल्हाइण ॿाहिरि त कोई बि असांखे सिंधी मिले ऑफिस में सिंधी मिले त सिंधीअ में ॻाल्हायूं पर घर में त हंड्रेंड परसेंट असांखे सिंधीअ में ई ॻाल्हाइणो आहे जेसि ताईं असां पंहिंजे घर में सिंधी न ॻाल्हाईंदासीं त हा तेसि ताईं असां उमीद कयूं त सिंधी भाषा जो वॾा वधारो थिए सिंधी भाषा में नौकिरियूं निकरनि कीअं निकिरंदियूं ऐं मां भारत सरकार खे रिक्वेस्ट कंदसि के हिकु सिंध स्टेट ज़रूर ठाहिन चाहे भले केतिरी घटि जॻह हुजे पर सिंधी भाषा ॻाल्हाइण लाइ उते वधारो मिलंदो उते सरकारी भाषा सिंधी थींदी हुते कोट थींदो यूनिवसिटी थींदी स्कूल थींदा हुनमें सिंधी भाषा में कमु थींदो सिंध स्टेट जे सरकार में सरकारी कार्य सॼो सिंधीअ में थींदो ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि के अ दूरदर्शन जो चैनल सिंधियुनि जो कोन्हे को त मां भारत सरकार खे रिक्वेस्ट वेनती थो कया त डी डी सिंधी ज़रूर हलाइनि जंहिंसा उनमें चोवीह कलाक सिंधी में कोई न कोई प्रोग्राम ईंदा ऐं सिंधीअ खे बढ़ावो मिले धन्यवादु